बार्देस हांगां भात हे मुख्य पीक जावन आसाच पूण भाता बरोबरच बार्देसच्यो मिरसांगोय बऱ्योच फामाद आसात तशीच पर्रा काळंगा लायतात मयड्याची केळी तशेंच वेगळे वेगळे तरेचे आंबे जशे की शावियार फेरनांद हेय बरेच फामाद आसात शेतांत भात लायतकच ते गिरणीन व्हरून ताची साल काडप आसता मागीर तातुंतलो कचरो वेगळो करप आसता वारें दिवप म्हणटात ताका आनी मागीर आमकां तांदूळ मेळत मेळटात तशेंच आनी एक प्रकार आसा गोंयांत जाका आमी उकडे तांदूळ म्हणटात उकडे तांदूळ भात कल्लां सकटच पयलीं शिजयतात ताका उब लायतात आनी मागीर ते कडकडीत वताक सुकयतात आनी ताचें जे परत सुकोवन जे परत ग्रेन्स तयार जातात ताका आमी उकडे तांदूळ म्हणटात ते खुबूच रुचीक आसतात